नगरपालिका या नगर पञ्चायत या पञ्चायतके जे मुख्य मुख्य काज जे यए अलग अलग पञ्चवर्षीय योजनामे अलग अलग काज नगर पालिका आ पञ्चायतकेँ भेटैत अछि वर्तमान परिस्थिति आओर वर्तमान समयमे नगरपालिका आओर पञ्चायतकेँ बिहार सरकार बिहार सरकार जे काज देलाह नल जल योजना हर घर नल जल पक्की गली पक्की नाली मनरेगा आ जन धन योजना जे यए ओ भारत सरकारके योजना जे सेहो नगरपालिका आओर पञ्चायतके जे सचिव आ ओहिठामके जे ऑथोराइज्ड पर्सन हुनका ई काज भेटलनि